बिहारमे बहुत सारा धर्म छै जेनाकि हिन्दू धर्म छै आओर मुसलिम धर्म छै बहुत सारा धर्म जे छै से प्रचलित छै जेनाकि बौद्ध धर्म छै जेना सभ अपन अपन भगवानके अपना अपना तरहसे भगवानकेँ पूजै छै जेनाकि हिन्दू धर्मके लोक देवी देवताके बहुत ही मानै छै आओर यहाँ तक कि अपन घरके देवतासभकेँ भी बहुत ही नियम निष्ठासे पूजा पाठ करै छै ओनाहिते जे इसलाम धर्मके लोक छै मुसलिम समुदायके से सब भी अपन ईश्वरसे के अलग ही तरहके भगवानकेँ लऽके निष्ठा छै सभके अपन अपन जेना जेना हिन्दू धर्मके लोक छै ओकर अलग ही मन्दिर बनबै भगवानले आओर वहाँ पूजा पाठ बहुत ही नियम निष्ठासे करै हइ ओनाहिते ही मुसलमान धर्मके जे लोकसभ छै से सब मसजिदमे भगवानके ओ अपन अल्लाहके पूजा पाठ जे भी करै छै कुरान जे भी जे भी हइ से सब पढ़ैत रहै छै अजान दैत रहै हइ गन सभ अपना अपना धर्मकेँ लऽके बहुत ही जोशमे रहै छै जे हँ हमर धर्म ई छै हम अपन धर्मके हमेशा उपर रखिए लेकिन फिर भी कहल जाइ हइ कि भारत जे हइ से हिन्दू धर्मके प्राथमिकता देने लेकिन एहन नहि छै जेना भारतमे हर धर्मके मान्य होनेसे बिहारमे भी हर धर्मके लोक मान्य वला लोकसभ रहै छै सभ बहुत ही धर्मके ईसाई धर्मके बौद्ध धर्मके बहुत सब धर्मके लोक यहाँ रहै हइ सभ अपन अपन मानैत रहै अपना धर्मकेँ अपना धर्मकेँ सभ बहुत ही मानै हइ गन सभ बहुत सारा मन्दिर हइ बिहारमे देवी देवताके लिए हर डिस्ट्रिक्टमे बहुत अच्छा अच्छा मन्दिर हइ बहुत अथी मान्यता हइ सब मन्दिर सबके हिन्दू धर्ममे सब देवी देवताके बड्ड मानै हइ सब हुनकापर बहुत भरोसा करै छै अपन देवी देवता अपन जे घरके कुलदेवता होइ छै हुनको आरपर बहुत भरोसा